छवीह डिसंबर उणिवीह सौ अठहतरि यारहीं जनवरी उणिवीह सौ नवे पंजी जून ॿ हज़ार सोरहीं ऑगस्ट उणिवीह सौ पंजानवे पंजी सेप्टेंबर ॿ हज़ार टे